राजस्थान के कुछ लोकप्रिय जो व्यंजन और खाद्य पदार्थ हैं जैसे अगर मिठाई में अगर हम बात करें तो यहाँ का जो घेवर है मावे का घेवर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसके अलावा राजस्थान का दाल बाटी चूरमा लहसुन की चटनी और मूंग दाल का हलवा यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अगर जैसे अगर आप राजस्थान की उस पर अगर आप महसूस करना चाहते हो राजस्थान के यहाँ खाने को यहाँ के कल्चर को कैसे क्या नृत्य होता है खान पीने सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो जयपुर में उसी के लिए एक जैसे चौकीडानी कर के एक बनाया हुआ है वहाँ पर आप जाकर अपने खान खाने का पकाने का सब तरीके के हमारे पूरे राजस्थान की उस पर थीम पे चौकीडानी को बनाया गया है और वहाँ पर आप जाकर सभी प्रकार का आनंद व्यंजन खा सकते हो फेनी घेवर यह सभी प्रकार के जो भी भोजन व्यंजन हैं आपको वहाँ पर मिलेंगे